हाँ बोलिए मैम हाँ बोलिए न जी जी मैम मैं एह साफ़ करवा देती हूँ स्टाफ से कहकर और जी और कोई आऊ ते जी जी हम इस्टाफ को भेज रहे हैं आपका रूम साफ़ हो जाएगा बस पाँच मिनट

मैम मैम बोले थे वेटर को लेकिन वह उनका गलती हो वह साफ़ नहीं किए होंगे अभी तुरंत आपका रूम साफ़ करवा देते हैं आप थोड़ा पाँच मिनट इंतज़ार कीजिए इतना गुस्सा मत होइए

जी मैम मैं भेज वह सब ठीक है भिजवा देती हूँ और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बताइए

जी मैम मैं भेज देती हूँ स्टाफ को और बता दीजिएगा उनको जो जो चीज़ लेनी है जी जी इसका हो गया सो हो गया अब गलती ऐसा गलती नहीं होगा दोबारा अब अपने इत बाँध दूँगी